जोंनि जिल्लानि सावस्रिनि खान्थिया ना जों गामि एरियाखो मा होननानै बुंबावनो जोङो बांद्राय साफ साफाय मोजांबो होननानै बुंनो हानाय नङा आरो गाज्रिथारबो होननानै बुंनो हानाय नङा आं बेखौनो बुंनो नागिरदों दि जोंनि मानसिफोरा जोङो सानफ्रोमबो गावबा गावनि न' बा गावबा गावनि सख टाउन बेफोरखौ जोङो साफ साफाय लाखिनो हानांगोन बेखौ जों गावबा गावनो साफ साफाय लाखिनो हायोब्ला बे जोंनि देहानि थाखायनो मोजां जागोन

जोङो गावबा गावनि न' जों उन्दुनायनिफ्राय लानानै जानायनिफ्राय लानानै जोङो जोंनि न'खौ बा जोंनि गासैबो लामा गावबा गाव एरियाखौ जों गावबा गाव साफ साफाय लाखिनानै जों गावबा गाव थायोब्ला जोङो बेराम आजारनिफ्राय जोङो बारग'नो हागोन जों साफ साफाय खालामाब्ला जोङो गावबा गावनो साफाय थायाब्ला जोंनियाव बेराम आजार सोमजियो जों बेनिखायनो जों गावबा गावनि न'जों लोगोसे आरो जोंनि साखाथियाव थानाय लामा बायदिसिना आरो जोंनि सख टाउन बेफोरजों लोगोसे जोङो बेफोरखो गासैखौबो जोङो साफ साफाय लाखिनांगौआ जों गावबा गावनि खामानि जों जेरै गंसे दखान होयोब्ला दखाननि मोखाङाव जोङो गाज्रि मैला खालामजोबनानै लायो जों गारजोबनानै दोनो जों बैफोरखौ गावबा गाव माने सासे दखानदारि बा दखानदारिया गावबा गावनि एरियाखौ साफ साफाय खालामनांगोन गावनि माल बुस्थुखौ मोजां लाखिनांगोन जेरै जों जानाय जों मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जानाय जों गावबा गावनि न'आव जोङो सानफ्रोमबो मोजां ड्रेस गाननायजों लोगोसे मोजां साफ साफाय थानायजों लोगोसे जोङो दुगैयै लोबै साफ साफाय थानायजों लोगोसे जानायजों लोगोसे जों गासैबो बुस्थुखौ जोङो साफ साफाय खालामनानै जायोब्ला जोंनि देहायााव गाज्रि जेबो बेराम आजार सोमजिनो हानाय नङा जेरै जोङो दै जों दैखौ मोजां लोङाब्ला जों दंखलनिफ्राय डाइरेक्ट लोङोब्ला दैखौ सरनानै फिल्टार खालामनानै लोङाब्ला दैनिफ्राय जोंनियाव बेराम सोमजिनो हागौ आरो हाइजिनजों देहाखौ जों साफ साफाय लाखिया दुगैया खामानि मावनानै गोलोमो मेङो हा गोजां बोथोर होननानै जों दुगैया बेफोरबायदि जों जे थायोब्ला जोंनि देहानिफ्रायबो जोंनियावनो बेमार जानो हागौ बेनिखायनो जोङो जोंनि जायगा सख टाउन जायखिजाया मानो आरो नोंनि न'आव उन्दुनिफ्राय लानानै जिनिफ्राय लानानै नोंनि गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै जोंनि जानाय लोंनाय गासैखौबो जोङो साफ साफाय लाखिनाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथि बेनिफ्राय जोंनि बाक्सा जिल्लानि हस्पिटाल दा जोंनि माखासे सुबुंफोरानो गोदो मोनसे समाव गोबां माने मिडिकेलाव लाङालासेनो बेराम आजार जायोब्ला बायदिसिना अजा बेफोरबायदियाव लाङोमोन नाथाय आं सानो दिनैनि दिनाव जोङो मायबा मोनसे बेराम जायोब्ला जोङो सानफोरमबो जोङो ड'क्टरनियाव लांग्रोनांगौ जोंनि देहायाव गोबां रोखोमनि बेमार जायो जों बेखौ हमदांजोबनानै मोना गोबाङानो गोबां बाथ्रा बुङो बेखौ माने बेयो अजाया बानायदों बायदिसिना दायना बानायदों बेरामखौ जों नायालासिनो गोबां बेमारखौ जोङो डाइरेक्ट गावबा गाव हारसिंनो जों अजानियाव लाङो दायनानियाव दायनाखौ फोथायनानै लाङो नाथाय दिनैनि दिनाव ओरैबायदि बेराम जानानै थायो जाय बेरामखौ माने ड'क्टराबो सहसआव हमदांनानैनो मोनलायलाङा माने सोरबा सासे नङा सानै नङा साथामजों ड'क्टर सोलायनानै नायनोगोनां जायो बेनिफ्रायनो थाङै थाङै लास्टआवसो जोङो बेरामखौ हमना मोनो बेफोरबायदिसो जाना दङ होननानै नाथाय जोङो माखासे मानसिफोरा ड'क्टरानो हायाखै बेफोरबायदि बुंनानै मानि जोङो अजा बा बायदिसिनाजोंबो जोङो नायनो नागिरो नाथाय फार्स्ट अफ अल जोङो जेसेबां हायो जोङो ड'क्टरनियाव जोंनि बेराम आजारखौ देखायग्रोनांगौ जों ड'क्टरजों नायजाग्रोनांगौ माखासे बेरामखोनो जों मोन्थिया हमदांनानै मोना बेनिखायनो जोङो डाइरेक्ट दायना अजा बेफोरबायदि जों फोथायनानै जोङो बांद्राय माने बेरामखौ माने बिसोरनियाव लाङालासिनो जोङो फार्स्टआव ड'क्टरनिजों नायजानानै जोङो बेरामखौ माने सोखाग्रोनो नाजानांगौ आरो बिनिफ्राय जोंनि बाक्सा जिल्लानि मिडिकेलफोरा दिनैनि दिनाव गामियारिफोरा मिडिकेलफोरावनो मेक्सिमाम मेक्सिमाम माने मिडिकेलावनो नायजोबो गोदोनि बायदि फोथायनाया दिनैनि बर' हारिनि गेजेराव खम जालांबाय दासान्दि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बा मिडिकेलावनो गासैबो माने गासैबो बेरामखौ देखायनो थाखाय मिडिकेलावनो लाबोनाय जायो जों बेफोरबायदिखौ जों दिनैनि दिनाव नुयो जोङो बे दायना फोथायनायाव अजा फोथायनाय बेफोर जोबोर खम जालांबाय आरो आंनि थाखायब्लाबो बेफोरो गोबां खम जानांगौ जोंनि साननाय हनायखौ जों सोलायनांगौ जोङो माने बेराम आजारखौ ड'क्टरजों नायनांगौ ड'क्टरजों नायखांनायनि उनावसो उनाव मा जायो मा जाया ना